हैल्लो

ते हां हून नवरात्रे औनें ना ते सारे परिवार कन्नै आना असें मेरे ससू सौह्रे नै में मेरे बच्चें घरे आह्ले सारें औंना ते उद्धर कि'यां कि'यां औंना मैटाडोर लेइयै औंना जां छोटी गड्डी औंदी ऐ

मतलब किन्ने तक्कर औंना पौग गड्डी च जां पैदल बी चलना पौंदा कुतै

जेह्ड़ा सानूं रस्ता दसना ओह्दे तुस कोई किन्ने गै पैसे लैगियां अट्ठ नौ ज्हार